अपना दिस गोलघर हो गेलै वहाँ हम घूमि सकै छी अइके बाद बोध गया हो गेलै ओ सब घूमैवला स्थल छै आओर ई राजगीर भए गेलै जे गाछ वृक्ष सब है अइ सब तरफ घूमेवला बहुत अच्छा स्थल है आओर दरभङ्गामे तारामण्डल भए गेलै ई सब घूमे के अच्छा स्रोत छै